ہیلو اولا ایجنسی میں نے ابھی ابھی اولا بک کی تھی تھرٹی منٹ پہلے ہاں میں اپنا والٹ ٹیکسی میں بھول گئی ہوں جس سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں ہاں اس میں میرا والٹ تھا والٹ میں کیش تھے کچھ امپارٹنٹ تھا جیسے ایے ٹی ایم کارڈ تھا میرا کریڈٹ کارڈ اور آدھار کارڈ تھا مجھے مل ہی نہیں رہا ہے پلیز کچھ کیجیے کانٹیکٹ کیجیے یا مجھے نمبر کوئی سینڈ کر دیجیے ان کی لوکیشن بتا دیجیے میں جا کر اپنا بیگ پک کر لوں میرے والٹ میں بہت زیادہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے میرا والٹ میرے پاس نہیں ہے ہاں ہاں مجھے آپ لوکیشن سینڈ کر دیجیے میں جا کر پک کر سکتی ہوں اپنا والٹ

ہاں آپ نمبر نمبر دے دیجیے میں نمبر سے انہیں کانٹکٹ کر کے بھی اپنا پرس لے سکتی ہوں اوکے تھینک یو